میں نے اردو مدرسے میں سیکھی میرا کیا کہتے ہیں تعلیمی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ مدرسے کا ہے مدرسے میں میں نے اردو سیکھی اور مدرسے سے ہی میں پڑھتا ہوا آ رہا ہوں اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں میں نے اردو سے انٹر کیا پھر اس کے بعد جو ہے انٹر کی بیس پر جامعہ ملیہ اسلامیہ سے اردو سے ہی گریجویشن کیا اور اس کے بعد اب میں ایک اردو ادارے میں جو اردو کی ترقی اور ترویج کے لیے کام کرتا ہے ریختہ اس میں کام کر رہا ہوں جس میں اردو کی ترقی اور ترویج کے لیے کوشاں رہتا ہوں اور اسی کے کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہے ہم کام کرتے ہیں وہاں پر